हँ नमस्कार नमस्कार बोलू ई मछली कोन मछली लेबै अहाँ अपना दोकानमे छै वएह मछरीके नाम बतबै छी जासर भऽ गेल बुआरी भऽ गेल गोल्डेन भऽ गेल रोहू भऽ गेल तैकेबाद छोटका माँछमे झिङ्गा हय पोठिआ हय बोलु हँ रुपचनो होइ छै तऽ लेबै कोन से बोलू ने रुपचनो होइ हय से बहुते तरहके माँछ छै हय अपने पास अथीके मुर्गोके दोकान हए चिकनोके हय ओइके बाद खस्सियोके दोकान खुलल हय मीटोवला सब दोकान चलैए आँय हूँ मछलीके भाव वएह भऽ गेल जे गोल्डेनके डेढ़ सए रोहूके सत्तर अइके बाद झिङ्गाके दू सए हय हूँ जे कोनो मछली लेबै गहिँकीके जे रेट हय हम बतबै छी सुनुने हम कहै छी सब्जीओ आर अपने दोकानपर रहै हय

झिङ्गा दू सए भऽ गेल

रुपचन भऽ गेल एक सए बीस आब जासर भए गेल ओएह पन्चानबे हँ सब मछरी छै अहाँ जे खोजबै गड़ैय आर सब हय बामी आर सब माँछ छै एत्तऽ की कहलियै हँ चिक चिक चिकऽनो छै मीटो छै अपना पास मीट चलै छै ओएह पान सएके आओर चिकेन चलै हय दू सएके हँ लेबै केतना से बाजू ने रुपचन मछरी भऽ गेल ओएह एक सए बीस हँ रुपचन एक सए बीस भऽ गेल अइके बाद गोल्डेन भऽ गेल एक सए चालिस आओर बुआरी हए एक सए दस हऽ सब माँछ अपना पास छै बुझलियै हँ तऽ एबै दोकानपर आबु तऽ भऽ जायत हऽ सब माँछ छै बुझलियै बन्हिआँ माँछ छै ताजा छै अपने बगलवला मोनिके लोकल छै हँ एबै तऽ दोकानपर अथि रहै साँझके दू बजेके बाद दोकनदारी चलै हय हँ दू बजेके बाद दोकनदारी चलै है तऽ आइ तऽ दोकान बन्दे हय काल्हि खुना आयब दू बजे दोकान अपन चलतै तब हँ दू बजेसँ चलै छै दोकान तऽ नै नै ओइसेँ पहिले नहि चलै हय दू बजेसँ ओहे आठ बजे तक चलै हय बुझली ने तऽ काल्हिखुन आबू सब माँछ सब देखा देब माँछ तैके बाद जे अहाँके जे पसन्द पड़त लए लेब तब आ जायब दू बजेसँ दोकनदारी चऽले रहै

हऽ हऽ